हम खेती करने के लिए बहुत सा उपाय करते हैं तो हमें अच्छी खेती की प्राप्ति होती है अच्छी फसल मिलती है जब हम पैसा कम हो जाता है तो हम बैंक से भी ग्रीन कार्ड बनवाकर पैसा निकालते हैं लोन लेते हैं और खाद ओद अच्छे से डालते हैं तब हमें अच्छी फसल पैदा होती है और हम उसे बेचते हैं तो हमें अच्छे से पैसे मिलते हैं और मेरे परिवार का खर्च चलता है और सरकार द्वारा हमें जो मिलता है पैसा उससे हम खाद ओद खरीदते हैं ट्रैक्टर द्वारा अपना फसल तैयार करते हैं खेत जोतवाते हैं और फिर उससे जब फसल तैयार हो जाती है तो कटवाते हैं हार्वेस्टर से फिर जब फसल तैयार होती है तो उसे दबाकर फिर ट्रैक्टर द्वारा फिर उसको हम बेचते हैं बेच तब हमें अच्छा लाभ होता है और जब पानी की जैसे नहीं सुविधा होती है तो हम ट्यूबवेल से पानी चलवाते हैं नहीं तो बरसात के पानी होता है तो उससे हमारा काम चल जाता है ये